ہیلو جی فرمائیے جی بالکل ہو سکتا ہے تو آپ بخار کس ٹائپ کا آ رہا ہے مطلب ٹھنڈی لگ رہی ہے آپ کو کیا یا بدن چنچنا رہا ہے یا سر میں درد ہے یا مطلب کوئی ٹائپ کا آ رہا ہے بخار آر کیا آپ کو اچھا چکر ٹائپ کا دکھ رہا ہے نا تو آپ دوائی اس سے پہلے کروائی تھیں اچھا اچانک ہوا ہے کیا کتنی دیر سے ہو رہے تھے رات میں سونے کے وقت ہوا یا کھانے کے وقت ہوا کس ٹائم ہوا بتاؤ اچھا مطلب جاڑہ وغیرہ لگ رہا تھا کیا ہاں ہاں ٹھنڈ کے ذریعے سے بخار آیا ہے یا کوئی کام زیادہ کرنے سے بخار آ گیا اچھا کا مطلب بخار آنے کا کئی طریقہ ہوتا ہے کام کرنے سے یا کپڑا وغیرہ دھونے سے بخار آر آ گیا بہت زیادہ کام کرنے اچھا تو سر میں بھی درد ہے آپ کو تو آئیے اور آپ کو چیک اپ وغیرہ کر دوں گی اور اچھے سے دوائیاں وغیرہ دے دوں گی

میرا کلینگ صبح چھ بجے کھلتی ہے اور شام آٹھ بجے بند ہو جاتی ہے فیس پانچ سو

جی جی بالکل اور فھر تھڑرا نمبر سویرے لگائیے گا اور پانچ بجے یا پانچ بجے نمبر لگا دیجیے گا نو بجتے بجتے میری کیئرلنک آپ آجائیے گا ٹھیک ہے شکریہ